ہیلو آپ کہاں پر ہے میں را سٹی مال کے ایک دم فرنٹ انٹر فسٹ انٹرنس جو ہے گیٹ نمبر ون اس کے اپوزٹ میں جو راج سپر مارکیٹ ہے اس کے بورڈ کے ایک دم ایکزیٹ نیچے کھڑی ہوں آپ جلدی آئیے وہاں پر